बर्ड जेह्के ओह् बड़े सारे इत्थें दिक्खने गी लभदे पैह्लें चिड़ियां होंदियां ते गटारियां होंदियां ते तोते होंदे होर बड़े किस्में दे पक्खरू होंदे ओह् असेंगी उड्डरे आसमानै ई अस जेल्लै बड्डलै जेल्लै सबेल्ला उट्ठने आं ते ओह् बाहर सबेल्ला आए दे लभदे ते उ'नेंगी अस कदें चौल सु'ट्टने आं कदें ओह् रोज़ चुग्गने ई जेह्के ओह् आए दे ते ओह् ते ओह् आये दे होंदे ते नुहाड़े बिच किश गडारियां होंदियां होर रंग बिरंगियां जेह्ड़ियां चिड़ियां होंदियां ते ओह् तोते होंदे ते ओह् केह् आक्खदे होर बी जेह्ड़े पक्खरू होंदे ते ओह् बड्डलै नै आये दे होंदे ते ओह् बड़े शैल लगदे जैल्ले बड्डलै औंदे ते ओह् बड्डलै सबेल्लै आह्नियै आपूं बिचें उंदियां गल्लां होंदियां अस निं समझी सकदे लेकिन जि'यां अस इन्सान गल्लां करने आं ते अस पक्खरू बी गल्ला करदे न ते ओह् गल्ला करदे तां असेंगी बड़ा जेह्का दिक्खने आं तां असेंगी बी जेह्की ऐ इक्क खुशी थ्होंदी जेल्लै अस उं'दा दिक्खने आं पैौह्लें जेह्के तां ओह् पक्खरू बड़े औंदे तां अज्जकल ते ओह् बड़े घट्ट होई दे ते किश कोई कि'यां मरी जंदे तां तुआहं जंदे उट्ठी ते एह् पक्खरू जेह्के बड्डलै अपने घरा निकलदे ते शामीं भी फिरियै अपने घर जंदे अस उ'नेंगी दिक्खने आं पूरे किट्ठे केह् आखदे किट्ठे होइयै दस्स पंदरां पंदरां दा इक्क झुंड बने दा होंदा ते अपने अपने ओह् जंदे ते भी अपने भी उड्डरियै कुदै कुदै जंदे ते फसलें उप्पर बैठे दे भी कुदै बाजरै उप्पर बैठे दे उत्थें बेहियै दाना पूरी ध्याड़ी जेल्लै दाना चुगदे ते चुगने दे बाद भी ओह् शामीं परतियै अपने घर ओह् आई जंदे ते उ'नेंगी दिक्खियै बड़ा शैल लगदा रंग बिरंगे पक्खरू होंदे ते नुहाड़े चा गटारियां जेह्कियां ओह् गटारियां होंदियां गटारियां होंदियां तोते निक्के निक्के सैल्ले तोते होंदे उं''दा जेह्का झुंड होंदा ओह् सारा जेह्का चला दा होंदा ते जेल्लै अस उनेंगी दिक्खने आं ते असेंगी बड़ा शैल जेह्का उ'नेंगी दिक्खने गी मज़ा औंदा उं'दा जेह्का रंग जेह्के उंदे निक्के निक्के पैर जेह्का असेंगी बड़ा मज़ा आंदा